جی ہاں ہمارا مذہب کمیونٹی سرویسیز کی تعلیم بہت زیادہ دیتا ہے اور اس پر بہت زیادہ عمل بھی کیا جاتا ہے بہت سارے طریقے ہیں جن سے کمیونٹی سرویسز کو انجام دیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اگر اسے کچھ چاہیے تو ہمیں اسے وہ دینا ہے دینا چاہیے یہ ہما یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے اگر کسی کو کہیں جانا ہے تو ہم اسے چھوڑ کر کے آ سکتے ہیں یہ بھی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کسی کو کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کو مدد دیتے ہیں ہمارا مذہب بہت زیادہ کمیونٹی سرویسیس انجام دیتا ہے